السلام علیکم میں محسن بول رہا ہوں جو میں نے ابھی کچھ ہی سمے پہلے آپ کی اولا گاڑی بک کی تھی اس کو جائے ہوئے ابھی کچھ ہی وقت ہوا ہے اس میں میری غلطی سے وہ میرا بیگ رہ گیا ہے آپ سے میں گذارش کر رہا ہوں کہ اس کو ٹریک کر کے میرا سامان مجھ تک پہنچا دیں